अॼु जे ज़माने में कर्जु बिना हलणु जामु ॾुखियो आहे कंहिं बि इंसान खे घर वठिणो हुजे धंधो करिणो हुजे यां ॿारनि जूं पढ़ायूं आहिनि त हर कंहिं शइ लाइ इंसान खे कर्ज़ु वठिणो ई थो पए एॾी रक़म गॾु जुटाइणु कंहिं बि माण्हूअ लाइ मुमक़िन कोन्हे त मुंहिंजे मथां बि अहिड़ियूं हालातूं आहियूं जंहिं में मां कर्ज़ु खंयो ऐं इन में को घटिताई जी ॻाल्हि बि काने इन जी को वॾी प्रक्रिया काने सामान्य प्रक्रिया खां ग़ुजिरिणो पवंदो आहे जीअं मां नौकरीअ वारो आहियां त मूंखे पंहिंजे नौकरीअ जूं हिकिड़ी पघार जी सिलीप मिलंदी आहे उहे टे महिननि जी सिलीपूं मुंहिंजो पानकार्ड मुंहिंजो आधार कार्ड मां जिते रहां थो उन जो प्रूफ़ खपंदो आहे जीअं लाईट बिल त अहिड़ा कुझु शयूं खपंदियूं आहिनि जंहिंजे तव्हां खे बैंक में जमा करिणो हूंदो आहे बैंक वारा अची करे तव्हां खे घरु ॾिसी वेंदा के भई हा फलाणो माण्हूं हिते रहंदो आहे उहो सभु जांचु थियण खां पोइ तव्हां जेको रक़म लिखी ख़े उनजे लाइ तव्हां अगरि जे हक़दारु हूंदा जीअं तव्हां जे पघार जे हिसाब खां उन्हनि जो अंदाज़ो हूंदो आहे के भई हा हेतिरी पघार आहे त ही हेतिरे समय में हेतिरो कर्ज़ु लाहे सघंदो त हिन हिसाब खां हू ॾींदा आहिनि ऐं सामान्य प्रक्रिया आहे को वॾी ॻाल्हि नाहे तव्हां वठी सघो था सुठे नमूने खां